हम गए थे बंधा मछली मारने गए तो छोटी छोटी सिलेहरी लोग आ के एक बरा कटिया फेकते थें उसमें लग गया पंद्रह किलो का भाकुर तो लाए घर सब लोग कहें बोले कहाँ गए कहाँ गए थे हम बोले बंधा गए थे वहाँ मछली मारने घोरा का लग गया तो क्या करें आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ले लो उसमें से मिल के खा लो सब लोग तो फिर आए घर पर सब लोग को बाट दिए फिर हम भी बनाए खाए फिर दूसरे दिन गए थे तो उससे भी बड़ी मछली लग गई बीस पच्चीस किलो का तो फिर आए घर ले कर फिर सब को बांटे सब ख़ुश हो गए तो बोले यार हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे मछली मारने चलो देख तुम बहुत लाते हो मछली कौन बंदे गए थे बोले चलो भाई तुम लोग भी देख लो मारो खाओ ऐश करो घूमो टहलो तो गए तो लग ही नहीं किए छोट छोट मछली लगा तो कहे ये कहाँ से झूट बोल रहे थे कहाँ से लाए थे तो मछली हम बोले यार लगाए थे ख लगी थी तभी ना लाए थे कि हम वो कहीं पकड़ के रखे हैं

तब आए तब वहाँ गए गंगा जी गए वहाँ भी लगाए तो वहाँ भी मिल गया हम को बीस किलो का तो बोले यार तुम्हारी क़िस्मत ही ज़बरदस्त है तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ भी मिल जा रही है मछली हाँ तो फिर आए तो सब लोग को दिए सब लोग खाए पार्टी किए हम लोग सब तो फिर गए तो नदी गए थे तो नदी दो किलो का तीन किलो का लग रहा था बहुत देर देर में लग रहा था मछली ना एक एक दो दो घंटे बैठे रह जाते थे हम लोग खा ही नहीं रही तो खाई एक आध दो बार तो पकड़े तो खा ली खा लिए तो खींचे तो अब आ गई मछली तब भी पाँच छः किलो मारे थे वहाँ तीन चार तो लगी थी तो मारे बहुत फिर तो हम अपने ही घर बनाए कम थी मछली ना